हेलो

सनओ जी कुत्थै जाना तुसें

मिगी तुस सनाओ में रेलवे स्टेशन जाने दा किन्ना कराया दो बंदे न हंजी हंजी मतलब दो दा होई गया दौ सो रपेआ अच्छा अच्छा अगर रेलवे स्टेशन दा हेलीपैड जाना होऐ ते फ्ही

कोई ढाई सो रुपआ अऊं साढी ना इक बंदे दी हेलीकाप्टर दी टिकट इक ने जाना पैदल

हंजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एह् किने मिटर उप्पर किन्ने किलोमिटर चलदे ना मतलब किन्ने रपे लेंदे तुस दस रुपे लेंदे कि पदंरां रपे लैंदे हां मतलब मिं तुस इक इयां सनाओ ना मोटा मोटा सनाओ ओड़ो भाई कि तुस दस रुपये किलेमिटर सहाब चलदे के बीह् रुपये अच्छा दस रुपये किलेमिटर स्हाब कन्नै ना कि के में हून हेलीपैड जाना हेलीपैड दा आह्नियै बस स्टैण्ड जाना उत्थै पर्ची लैनी प्ही पर्ची लेइयै ते बाण गंगा जाना अच्छा मिं सनाओ जिसलै बाण गंगा दर्शन करी औगे ते फ्ही तुस मेरे कशा किन्ना कराया लैगे ते मिगी होटल छोड़ना अच्छा अच्छा मतलब कोई मुट्टा मुट्टा आइडिया लग्गी जा कोई दस अच्छा अच्छा मतलब मिगी लगदा कोई सत्त अट्ठ किलेमिटर होना ते कोई सत्तर अस्सी रुपये बनी गै जाने न अच्छा ते मिगी हून कने सनाओ अगर इत्थै जाना होऐ इसी आखदे ना कि केह् आखदे न स्याढ़ बाबे दा है ना जगह कोई में सुनी हां जाना होई ते उत्थे किने पैसे लैंदे तुस उत्थे बी किलेमिटर दे स्हाब चलदे जां उत्थे इया गै चलदे अच्छा हां हंजी हंजी खर्चा आई जाना मतलब साढ़ा मतलब दौनें बंदे दा चलो ठीक चलो ठीक ऐ फि् अऊं तुसे गी सनाना थोड़ी चिरे तकर खरी